खेतीमे एखन धानके समय छै धानके समयमे अखन बारिश होइ छै बिरार हेतै तब जल पड़तै तब कादो हेतै तब ओकर जन कए कऽ रोपल जेतै ट्रेक्टर सँ कादो कए कऽ ओहिमे धान खाद्य देतै ओकर बादमे तीन महीनाके बादमे फेर ओकरा कमेतै खाद्य देतै तब ओ कातिक मास कटै छै अगहन मास धान जाइ छै सब काटै कुटै लए सब काटि कुटिकऽ लाबै छै तैयारी होइ छै रौदमे सुखबै छै तब ओ चावल बनै छै ओकर बाद सब केओ खाइ छै से धानमे एते तक उपजै छै ओहिके बादमे मकइ होइ छै मकइ के टाइम मे मकइ रोपै छी बैसाख महीनामे तकर बाद मकइ रोपिकऽ ओहिमे कैल्शियम दै छै फेर भुटा होइ छथिन भुटा होए के बादमे दू चारि महीनामे काटै कुटै छै बेचे बिकन्तै जे गृहस्थ रहै छै से मखान रोपल जाइ छै मखानके टाइममे भादो महीनामे मखान रोपल जाइ छै जेठ आषाढ़मे मखान रोपल जाइ छै अभी मखान रोपल जाइ छै तऽ ओहिमे गाछ कादो करै छै गाछ उखाड़ै छै गाछ उखड़िकऽ तकर बाद ओहिमे थाला लगबै छै ओकरा रोपै छै ओहिमे खाद्य यूरिया दै छै जन लागै छथिन कमबै छै ओहिके बादमे ओकरा फल धरै छै पाँच छओ महिनाके बादमे ओकरा खड़्ड़ल जाइ छै खड़ड़िकऽ कुरियाकऽ ऊपर करल जाइ छै बिकाए आबै छै दरभङ्गा जिला सभसँ तऽ ओ अपन बेचै छै जेकरा जे खेती करै छथिन जे जन मिस्त्री छै ओहिमे खटै छै इएह सबमे आ पसन के खेती होइ छै तीनटा के मसुरी खेसारी होइ छै छिटइ छै मसुरी खेसारीके टाइम मे ओकरा सबकेँ जे जन करै छै ओ फरी होए छै ओकरा समेट बटोरिकऽ लाबै सी गृहस्थ अपना घर जन तन कए कऽ मुङ होइ छै मुङमे ओकरा हर जोतै छै छिटै छै तिन महिनाके बादमे होइ सी दवाइ मारै छै इएह भेल मुङ टुटै छै मुङ टुटला खतम भेलै बारिश भेलै तऽ ओकरा बाद धान रोपल भऽ जायत शुरू फसल जे हेतै धान मुङ मकइ तीन गो फसल होइ छै मखान तऽ पानिक धन छी तऽ सालमे ओहो होइ छै एकबार